میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر جا کے قرآن شریف لڑکیوں کو پڑھاؤں وہ لڑکیاں جو جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے وہ بچیاں جو مولانا سے نہیں پڑھنا چاہتی ہیں اور کسی کے گھر نہیں جانا چاہتی ہیں تو میں ان کے گھر جا کے ان کو قرآن شریف پڑھاتی ہوں اور مجھے جو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنی ضرورت کا جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کرتی ہوں اور اس یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ اس سے مجھے ایک تو یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کا اس میں فائدہ ہے اگر وہ کسی قرآن پڑھاؤں گی تو میری آخرت بھی سنورے گی اگر کوئی قرآن شریف پڑھے گا جب جب وہ یہ قرآن شریف پڑھے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا تا قیامت یہ ثواب کا سلسلہ میرا جاری رہے گا اور دوسرے دنیا میں بھی استاد کی بہت ادب لوگ کرتے ہیں احترام کرتے ہیں آخرت میں تو ہے ہی اس کا اللہ اجر دے گا ہی دے گا مجھ کو انشا اللہ تعالیٰ تو بس میں نے یہ سوچتے ہوئے میں نے قرآن شریف پڑھانے کا فیصلہ کیا یہ روزگار میں نے یہ پکڑا روزگار